हमरा सब बच्चाकेँ पढ़ऽ वास्ते चाहै छी समाचार पत्रमे जितना भी देलो छै बच्चा सुनीकऽ ओकरासँ प्रोत्साहित करै छी आओर कि हुनका यदि हमरा सब नहि पढ़ेबै लिखबै नहि समझेबै तऽ बच्चा कैसे समझतै तऽ इसिलए चाहै छी कि बच्चा सबकेँ समाचार पत्र भी पढ़ै लए देलहुँ आओर कहै छी कि यदि टी वी या रेडियो सुनै छै तऽ बैठके समाचार सुनै कि कहाँ की भए रहलो छै नहि भए रहलो छै ताकि तोरामे ज्ञान बढ़तो हमरा सब ई चाहै छी कि कि बच्चा सब यदि पढ़तै लिखतै तऽ हमरो देश रऽ एक भविष्य बढ़तै हमरा सब पढ़ी लिखी कऽ अभी तक गाँवे समाजमे अभी सेवा दे रहलो छी ताकि हमरो गॉँव आओर समृद्ध कैसे हमरा गॉंवके समृद्धि कैसे बढ़तै आओर बच्चामे उ जूनून हमरा सब भरै चाहै छी कि यदि बच्चामे ओहि तरहक ज्ञान चलि जेतै कि सामाजिक ज्ञान जिला स्तर ज्ञान राज्य स्तर ज्ञान देश स्तरक ज्ञान उ सब बच्चा यदि आगू बढ़तै तऽ हमरो प्रखण्डके नाम बढ़तै जिलाके नाम बढ़तै आओर राज्य स्तरके नाम बढ़तै ताकि दुनिया जानतै कि हँ कि ई पञ्चायत अइली यहाँ कऽ एगो लड़का बहुत पढ़ी लिखीके भी बहुत बड़ा विद्वान बनि जाइ आओर समाजमे बहुत तरहके पढ़लो लिखलो रहतै लड़का बच्चा तऽ तभिये नऽ ओकरा समझदारी एतै कि हमरो वास्ते समाज की छियै आओर समाज वास्ते हमरा की करना छै ओकरो बाद तबे देश भी हमर हितमे छै आओर देश वास्ते हमरा की करना छै